आमी पुण्या सावन ट्रेनीन बालाजी टॅम्पल हांगा वचपाक गेल्ली ती एकतर अननोवन प्लेस केन्ना गेले नासले प्लेस म्हजें फर्स्ट टायम बालाजी टॅम्पलांत वचपाक प्लॅन केल्लो तेमी अकस्मात केल्लो हांव आनी म्हजे फ्रेंड्स गेल्लीं बरोबर हांग सावन गेली मागीर गेली आमी पावली आनी तांची लँग्वेज तेलुगू तशी आसली ती कन्नड टायप लायक कन्नड आमकां ती समजनासली आमचो एक फ्रेंड आसलो थंयचो तो आमकां घेवन गेलो मागीर थांग सावन खंय खंय थांग पावतकच बालाजी पावतकच तो आमकां घेवन गेल्लो आनी आमी कितें केलें बॅग आमचे छप्पल तें सगळें आमी एक प्लेसीर दवरलें तीं थंग सावन प्लेसीर तीं आमी कॅरी करून ती आमकां आमचे वयर टॅम्पलांत पावयता आसले आमकां म्हूण आमकां ती बॅग दिल्या आमची सगळीं छप्पल सगळीं दिवपाक लागलीं मोबायल पर्स सगळें फकत आमी चलपाक पांयणे आसलें आमकां अडेज हजार पांयडें आसलें अडेज हजार पांयडें आमी सांजची पांचा लागली चलपाक रातचीं इकरांक पावल्या आमी चलत आनी साडे इकरा सुमार आमी तांच्या लॉकरांत आमचें बॅग दवरलें बॅग आमचें ती आसली पळय ती बॅग आमी घेतलीं आनी आमी थांगें लॉकरा दवरलीं आनी आमी टॅम्पलांत गेलीं रातची रातची टॅम्पलांत गेलीं साडे इकरांक मागीर आयली केन्ना दुसरे दिसा रातचे सामकें बावीस बावीस वरां आमकां टॅम्पल दर्शन घेवपाक लागलें इतलो लेट लागलो इतलो टायम लागलो आमकां तें दर्शन घेवपाक इज्जी न्हय खूब डिफिकल्ट वॅरी वॅरी डिफिकल्ट लायफांत फर्स्ट टायम अशें हांवें दर्शन घेतलें तें दर्शण घेवपाक तें दर्शन घेवपाक बेगीन मेळना खूब टायम लागता खूब टायम वेट करचें पडटा थंय खूब परिक्षा घेत घेवपाक घेत घेता देव आमचो वेट करपाक लायता आनी मागीर आमकां फायनली देवा दर्शन मेळ्ळें आनी आमी रातचीं साडे इकरा रिटर्न आयली आनी आमची लगेज घेवन आमी जेवणाक गेलीं आनी अशी करून आमची एक बरो प्लेस हांवें पळयलो फर्स्ट टायम